हैलो

अहाँ कीसभ करैत छियै मतलब पढ़ाइ लिखाइ

आओर कीसभ करैत छियै

हँ कम्प्यूटरके बारेमे अहाँ की की जानैत छियै

आओर किछु मतलब अहाँके इस्कुलके कोइ मतलब अइसन बताबयवला पेंटिंग ओइंटिंगके बारेमे हँ आओर कीसभ करैत छियै पेंटिंग

हँ कीसभ करैत छियै मतलब खेल कूदमे कीसभ जानैत छियै अहाँ

आओर कीसभ करैत छियै हैलो ग्रैजूएशनमे कोन कोन विषय छै

पहिने कोनो जगह काज कयने छियै